کاروبار جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں کوئی کاروبار کرے جیسے کوئی مزدور کلاس کا آدمی ہے ہم سو وہ جیسے کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ یہاں کے جو ہیں اچھے سے اچھے کام کرے چونکہ یہاں مزدوری لوگ مزدور کرتے ہیں اور ہم لوگ سوچتے ہیں کہ جو ہے کرتے رہیں اور لوگوں کو سمجھاتے رہتے ہیں کہ آپ اس طرح کریں اس طرح کریں اور ہر چیز کو مانیں اور ہر چیز کو کریں اور اپنے اس لیے کہ جو ہے جب کام کرنے سے آدمی جو ہے آگے بڑھتا ہے اور جو کام نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے تھوڑا نقصان دہ ہے اور ہر ایک انسان جانتا ہے کہ جو ہم کام کریں گے تو ہم ہماری ایسی زندگی کٹتی رہے گی اور لوگ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ اچھے سے اچھے کام کرے اور مزدور کلاس کے جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرنا چاہتے ہیں اور اس چیز کو ہم مانتے ہیں کہ جو ہے اپنے اور لوگوں کو بھی سکھاتے ہیں لوگوں کو سمجھاتے ہیں اور اپنی اسے اپنی اس چیز کو کرتے رہیں اور ہر آدمی ہر لائن سے گزرتا ہے لیکن اور ہر آدمی ہر لائن سے گزرتا ہے مگر اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہم کس طرح کون کام کرے کیا کرے اور چلتے رہیں چلتے رہیں اور کام تو کام ہے کوئی سا بھی کام ہو کام تو کام ہے کام کرنا چاہیے اور اس چیز کو ہم مانتے ہیں اور وہ کو سمجھاتے ہیں دھنیہ واد